हाँ सर प्रणाम हम कहे हैं कि हम मुज़फ़्फ़रपुर उतरने वाले हैं दो दिन के बाद वहाँ से हमको वह गाड़ी चाहिए था घूमने फिरने के लिए पूरा मुज़फ़्फ़रपुर जिला घुमाता उमाता कैसे क्या उसका चार्ज है हम लोग मुज़फ़्फ़रपुर से जज्वार गाँव है एक पड़ता है वहाँ दुर्गा जी का मेला लगता है उस जगह पर जाएँगे घूमने तो फिर पूरा घुमाने का दो हज़ार रुपया किसी को वहाँ दुर्गा पूजन वहाँ जाने का दो हज़ार रुपया जहाँ जहाँ जाएँगे जैसे जैसे जाएँगे उसका अलग अलग चार्ज लगेगा ना हम एक जगह जाएँगे जैसे घूमने वाला जगह एक आधा जो बताते हैं अच्छा अच्छा आदमी मछली वछ्ली मिल जाएगा क्या मछली मछली वछ्ली मिल जाएगा उधर पोकरी में

गरीब अस्थान भी जाना था मुज़फ़्फ़रपुर में सुने हैं भो वहाँ जाना वहाँ जाने के लिए कितना रुपया लगेगा एक हज़ार रुपए लगेगा मतलब हर एक जगह का हर एक पैसा लीजिएगा कुछ कम पैसे नहीं गाड़ी आपके पास कौनसा गाड़ी आपके पास में उपलब्ध है तो ठीक है हम लोग दो तीन तारिख को आ रहे हैं आप अच्छा सा अच्छा ड्राइवर को रखिएगा और जिसको पूरा जानकारी हो एरिया का तीर्थ स्थल सब कहाँ कहाँ है अच्छा अच्छा वहाँ वहाँ नाम लिख लीजिए सुजीत कुमार ठाकुर और स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए स्कॉर्पियो अच्छा ड्राइवर जिसके पास लाइसेंस वाईसेन्स हो सही परिपथ सही रास्ता का उसको ज्ञान हो ड्राइवर का और मतलब ठीक ठाक मतलब रहे अपने अच्छा ड्राइवर को दीजिएगा जो ठीक है ना सर रखिए नहीं पर्सो खुली गाड़ी मतलब दो तारिख की डेट में गाड़ी हमको ग्यारह बजे तक हो जाना चाहिए मिल जाएगा हम दस बजे ट्रेन स्टेशन पर उतरेंगे फिर ग्यारह बजे गाड़ी हमको रिसीव करवा दीजिएगा ठीक है सर ठीक है धन्यवाद